में जदूं अप्पू तरना सिक्खेआ हा ते में बी इ'यां इक बारी अस न्हा दे हे ते सारे मुड़े अपना अपना उद्धरा तरा दे हे ते असेंगी तरना आंदे नेईं हा असें बल्लें बल्लैं नैहरा खड्ड च बड़ना अस तरदे हे ते इक दिन तरदे तरदे डूंह्गे पानी च चली गेआ ते डूंह्गे पानी च चली गेआ ते मिगी गोत्ते लग्गन लगी पे गोत्ते लग्गन लगी पे में फिर केह् कीता कि गोत्ते खंदे खंदे मेरे बी हत्थ पैर लग्गन लगी पे मेरे होर इन्ने चिर मुड़े मीं दिक्खी लेआ भाई डुब्बा दा ऐ उ'नें फड़ियै मिगी बाह्र कड्डी लेआ ते फिर ओह्दे बाद बिच्च फ्ही मिगी तरना आई गेआ फिर बिच्च अस न्हांदे हे ते बड़े बारी रोआर पार करनियां ते ओह्दे बाद च फिर असें बिच्चे न्हाना पर भैन दे घर जाना असें उद्धर उद्धरा दरिया बगदा हा दरिया बिच्च बी अस तरदे हे ते फिर आस्ता आस्ता करियै शैल तरना आई गेआ असेंगी ते हून अस शैल तरी लैन्ने आं ते इ'यां गै तरना जेह्ड़ा आई जंदा ऐ